हरि ओम जय झूलेलाल तव्हां पैन कार्ड ठाहींदा आहियो त मूंखे पंहिंजो पैन कार्ड ठाराहिणो आहे पैन कार्ड ठाराहिण लाइ छा छा डिटेल्स ऐं मुंहिंजा घणा फ़ोटूग्राफ़्स खपनि हू तव्हां मूंखे ॿुधाए सघंदा हा मैडम सभिनी खां पहिरियों तव्हांजो नालो तव्हां जो डेट ऑफ़ बर्थ तव्हां किथे रहंदा आहियो हुननि सां गॾु ॿ तव्हांजा पासपोर्ट साइज़ जा फ़ोटो तव्हांजो आधार कार्ड हू खपंदो असांखे पोइ तव्हां किथे सर्विस कंदा आहियो अथवा तव्हांजो कमु धंधो छा आहे हुन जी सॼी डिटेल इंकम सर्टिफ़िकेट इलेक्ट्रि्कसिटी बिल ऐं ट्रासेक्शन ऐं बैंक एकाउंट जी हिकु कॉपी असांखे खपंदी ऐं हुन खां पोइ तव्हांजो अगूंठे जो निशानु हू वेरिफ़ाई करण जे लाइ असां वठंदासीं तव्हांजो हिकु ॿियो फ़ोटो हिते कंप्यूटराइज़ निकिरंदो जेको पैन कार्ड में अटैच कयो वेंदो हिन खां पोइ इंकम टैक्स विभाॻ जो दस्तावेज़ु थींदो ठपो लॻंदो ऐं हुन खां पोइ तव्हांजो पैन कार्ड तव्हांखे तियारु मिलंदो त जामु आसानु ई प्रोसीजर आहे अछा हिन समय में घणो टाइम लॻंदो आहे प्रोसीजर त मैडम पंदरहें वीहें मिनट जो कमु आहे बट तव्हां डॉक्यूमेंट्स पहिरियों घरां खणी अचो डॉक्यूमेंट्स खणी अचण खां पोइ हीउ सभु असां फ़ॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करे वठंदासीं ऐं तव्हांजो पैन कॉर्ड पोइ प्रोसिज़ में विझी छॾींदासीं ॿ ॿिनि ॾींहनि जे अंदरि तव्हांजो पैन कॉर्ड तव्हांखे रेडी मिलंदो अछा थैंक यू मां हींअर ई थी सॼा डॉक्यूमेंट्स ऐं मुंहिंजा फ़ोटोग्राफ़्स खणी थी अचां